हा मां हिकिड़ी सुठी डांसर आहियां मगर हिकिड़ी सुठी डांसर ऐं हिकिड़ी महान डांसर में ॾाढो अंतर थींदो आहे महान डांसर ठहण लाइ ॾाढी महिनत ऐं लगन जी ज़रूरत पवंदी आहे डांसर महान डांसर लाइ रिदम ताल सुर सभु सही दिशा में वञणु खपे सही तरह सां सभु डांस हुनजे हिसाब सां ई करणु खपे जंहिं जे करे तॾहिं माण्हू पंहिंजी महिनत ऐं लगन सां ई महान डांसर ठही थो सघे बिना महिनत जे डांस महान डांसर ठवण मुश्किल आहे तमामु व वॾो डांसर ठवण लाइ तमामु महिनत जी ज़रूरत पवंदी आहे हिकिड़ो सुठी डांसर त मां आहियां मगर महान डांसर जे लाइ ॾाढी महिनत जी ज़रूरत आहे जंहिं खे करण लाइ तमामु प्रशिक्षण संस्थाननि में वञी करे सुठी ट्रेनिंग वठण जी ज़रूरत पवंदी आहे ऐं हुन खां ई माण्हू सुठी तरह सां डांस करे सघंदो आहे हुते वञी करे वधीक विशेष प्रशिक्षण वठी करे ई माण्हू महान डांसर ठही थो सघे हिन में कोई उहो नाहे महिनत ऐं लगन सां हर माण्हू पंहिंजी मंजिल हासिलु करे थो सघे मन में अगर इछा तिखी हुजे त तमामु पंहिंजी माण्हू मंजिल हासिलु करे ई थो सघे